हाँ भैया मेरे को मछली और केकड़े और छोटे झींगे चाहिए थे तो आपके पास मिल जाएँगे क्या अच्छा अच्छा जी सर तो आपके यहाँ कौन कौन सी वैराइटी की मछली और झींगे मिल जाते हैं अच्छा जी अपने यहाँ लीहू मछ्ली आती है क्या

अच्छा अच्छा

तो रेट का क्या क्या रहता है सर अच्छा अच्छा तो जी मेरे को फ्रेश चाहिए बिल्कुल अरे सर वह क्या है कि यह बाहर से आती हैं इसलिए जो है एक दो दिन वेट वेटिंग वाली आती हैं इसलिए कह रहे हैं भाई खाने की चीज़ें हैं अच्छा अच्छा तो रेट रेट क्या रहेगा इसका अच्छा अच्छा तो फ्रेश मिलेगी ना मेरे को एक किलो चाहिए सर

और झींगे मेरे को चाहिए थे आधा किलो अच्छा अच्छा ठीक है हाँ आपकी आपकी सॉप कहाँ पर है अच्छा तो यह आप यह नोट कर लें ऑर्डर तो मैं आप से कितने बजे सुबह ऑफ़िस दुकान खुल जाती है आपकी अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सर तो मैं अभी अभी दू हाँ दोपहर में दो बजे आता हूँ सर ठीक है ठीक है हाँ